कार बस इस्कूटर हैलीकॉपटर टैम्पो ट्रैवलर जहाज़ पाणीअ जो जहाज़ ऑटो टमटम साइकिल रेल गाॾी ॿेड़ी ट्रैक्टर मोटर साइकिल साइकिल आई टेन आई ट्वंटी एक्स यू वी थार मारुति कीया ब्रीज़ा टोयोटा एक्टिवा जूपीटर स्कूटी फिएट एमबेसिडर सुज़ूकी फॉर्चूनर महेंद्रा हुंडई टाटा बी एम डब्ल्यू मर्सडीज़ बैंज़ ढॻो गाड़ी हीरो हॉंडा बजाज टी वी एस ओला